जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी लैंग्विज ऐ एह् बल्लें बल्लें विलुप्त होआ दी ते एह् कोई होर नेईं अस आपूं गै करै दे कुसै गी न कि डोगरी लैंगविज होई एह् अस नेईं बोलदे जेह्ड़े निक्के जागत न ओह् करदे शर्म जेह्ड़े साढ़े मिडिल एज दे एडल्ट होंदे एह् बी करदे शर्म बस जेह्ड़े बुड्ढे बुड्ढे बंदे होई गे ते जेह्ड़े साढ़े पेरैंटस होई गे इ'यै डोगरी च गल्ल करदे ते अजकल एह् बी बुड्ढे बुड्ढे बंदे होई गे जेह्ड़े एह् बी डोगरी बोलना बंद करै दे एह् समें कन्नै बदलै दे ते एह् इंग्लिश ते ज्यादातर हिंदी इं'दे दौनें पर ज्यादा डिपैंड र'वै दे ते एह् असें एह् साढ़ा कल्चर खराब होआ दा जेह्ड़ी साढ़ी लैंग्विज ऐ एह् इ'यां बल्लें बल्लें इ'यां होंदे होंदे होंदे इन फ्यूचर एह् खत्म होई जानी ते असें इसी बचाना चाहिदा बड़े बचाने गी एह् बची जंदी बड़ी ईजली

कि इसी जेह्ड़े बाकी लोक न ओह् जि'यां कि महाराश्ट्रा होई गेआ उत्थै तुस दिक्खेओ जिन्ने बी लोक होगे उ'नें सारें मराठी बोलनी ते जेह्के गुजराती होई गे गुजरात च रौंह्दे जेहड़े उ'नें गुजराती बोलनी अमां जेह्ड़े जम्मू कश्मीर रौंह्दे ठीक ऐ कश्मीरियें ते कश्मीरी बोलनी ते लद्दाखियें लद्दाखी बोलनी अमां जेह्ड़े जम्मू दे लोक होई गे एह् जम्मू जम्मू दे होइयै डोगरे बी डोगरी नेईं बोलदे एह् तुस दिखगे बाह्र बी जाह्गे कुसै गी किश पुच्छगे बी ना उ'नें तुसेंगी हिंदी बिच्च जवाब देना अगर तुस डोगरी बिच्च बी पुच्छगे उ'नें तां बी हिंदी बिच्च जवाब देना ते एह् थोड़ी गलत गल्ल ऐ ते असें अपनी जेह्ड़ी मात्तर भाशा ओह् अस बल्लें बल्लें भुल्लै दे साढ़ी जेह्ड़ी मदर टंग ऐ ओह् ऐ डोगरी ते असें उसी ज्यादा तू ज्यादा प्रमोट करना चाहिदा उसी प्रमोट करने ताईं असें इसी स्कूलें च कंप्लसिरी रक्खना चाही ओड़दा बचपन तू ते जेह्ड़े पेरैंट्स होंदे मां बब्ब होंदे उनेंगी थोड़ा अवेयर करना इस चीजै दे बारै कि जेह्ड़ी साढ़ी लैंग्विज ऐ अगर एह् इ'या गै चलदा रेहा तां एह् खत्म होई जानीं ते तुस बी अपने जेह्ड़े बच्चे न उ'नेंगी बल्लें बल्लें डोगरी सखाओ ते उ'नेंगी डोगरी सखाओ ते डोगरी बिच्च गै गल्ल करो घर इ'यां लैंग्विजिज सारियां जरूरी होंदियां अगर तुसेंगी अगर बाह्र जाना पवै तां हिंदी बी बोलनी पौनी

हिंदी बी सखाओ उ'नेंगी इंग्लिश बी सखाओ अमां कन्नै कन्नै डोगरी बी सखाओ जेह्ड़ी उं'दी अपनी लैंग्विज ऐ ते इ'नेंईं ऐसा कम्म करना चाहिदा कि स्कूलें बिच्च बचपन तू गै डोगरी बोलना ते लिखना सखाई ओड़ना चाहिदा किसी किसी जेह्ड़ी डोगरी ऐ एह् बड़ी मिट्ठी और प्यारी बोल्ली ऐ साढ़ी अवां अगर एह् एह् नेहा सिस्टम गै चलदा रेहा ते इक दिन न इक दिन एह् खत्म होई जाना ते कोई बी नेईं रौह्ना जेह्ड़े ने डोगरी बोलनी जेह्ड़े बी होने जां फ्ही उ'नें हिंदी बोलनी जां इंग्लिश बोलनी कालज बिच्च सब्जैक्ट हैन जि'यां कि हून में कालज बिच्च पढ़ै करना सब्जैक्ट ते ऐ डोगरी अगर थोह्ड़े डोगरी बोलदे उं'दे चा किश जागतें डोगरी बोलना बी नेईं औंदी किश भद्रवाही होई गे ओह् अपनी लैंग्विज बोलदे अवा उ'नें तां बी डोगरी रक्खी दी ओह् सिक्खै दे बल्लें बल्लें अवा जेह्ड़े अस न साढ़ी अपनी बोल्ली ऐ अस ओह् नेईं रक्खी पा दे ते उसी प्रिजर्व करियै रक्खना किसी गी इक ना इक दिन औना ऐ जदूं डोगरी खत्म होई जानी अं जि'यां कि साढ़े दोस्त होई गे उ'नेंगी बी डोगरी बोलना नेईं औंदी ओह् बी इ'यां बड़ा खराब ऐक्सैंट कन्नै डोगरी बोलदे कुसै गी निं डोगरी बोलना औंदी गै नेईं ऐ ओह् ओह् ओह् डोगरी बोलदे प्हाड़ी डोगरी बोलदे उ'नेंगी कक्ख किश बोलना औंदा गै नेईं ऐ

ते इ'यां असें अपनी जेह्ड़ी बोल्ली ऐ इसी प्रिजर्व करियै रक्खना किसी कि जिस टैम इक टैम ऐसा औना

जेह्ड़े गल्ल करनी होगी उ'नें हिंदी जां इंग्लिश च गल्ल करनी बस फ्ही तुस आपूं जेह्ड़े पेरैंट्स होई गे जि'यां घरै आह्ले होई गे ओह् अजकल दे जागतें गी डोगरी नेईं सखांदे कदें कदें ते पेरैंट्स गी बी डोगरी बोलना नेईं औंदी ब जेह्ड़े पेरैंट्स होई गे उ'नें अपने बच्चें गी सखाना चाहिदा कि साढ़ी मदर टंग केह्ड़ी ऐ साढ़ी मात्तर भाशा केह्ड़ी ऐ

ओह् अपनी मात्तर भाशा अपने जगतें दी नेईं सखाई पांदे ओह् आखदे एह् ते एह् माडर्न हैन्नी ऐ एह् ते बेकार चीज ऐ

कोई बोलदा नेईं ते असें इ'यां ऐ जेह्ड़ी अपनी मात्तर भाशा साढ़ी मदर टंग ऐ इसी प्रिजर्व करियै रक्खना ते अजकल दे जेह्ड़े पेरैंट्स न ओह् शर्म करदे सखाने अपने बच्चें गी डोगरी किसी गी जेह्ड़ी साढ़ी अपनी एह् थोह्ड़ी जनेही ओह् लगदी रूरल लगदी कि एह् ग्रां दे बच्चे बोलदे जां एह् अगर साढ़े बच्चे बोलगे तां बड़े गंदे लभनें अवा उ'नेंगी केह् पता कि इस लैंग्विज दी ब्यूटी केह् ऐ खूबसूरती केह् ऐ इस लैंग्विज दी अगर तुसें कुसै निक्के बच्चे दी मूंह बिच्चा डोगरी सुनगे ओह् बच्चा किन्ना प्यारा लभदा अवां एह् पेरैंट्स नेईं सोचदे ओह् सोचदे कि जेह्ड़े अ डोगरी बोलदे ओह् लोक गवार होंदे जिस टैम मैं स्कूल पढ़दा हा उस टैम मैं इक प्राइवेट स्कूल पढ़दा हा दसमीं तगर

उद्धर जेह्ड़ा बच्चा डोगरी बोलदा हा उसी टीचर्स मारदे हे एह् एह् बड़ी गलत गल्ल ही कि इसी एह् होना नेईं चाहिदा ते इयां गौरमेंट मेरे बड़े ज्यादा दोस्त गौरमेंट बी पढ़दे हे उद्धर डोगरी गी उत्थें अगर हिंदी बी बोलनी होंदी ही तां बी बच्चें गी मारदे हे कि इंग्लिश च गै गल्ल करो

जेह्ड़ी अपनी साढ़ी लैंग्विज ऐ असें इसी प्रमोट करना चाहिदा ना कि इसी डिमोटीवेट इसी इन्ना ओह् नेईं करना चाहिदा कि नेईं एह् गलत लैंग्विज ऐ इसी नेईं बोलना स्कूल बिच्च जिस टैम में पढ़दा हा उस टैम ते मारदे बी हे अह् हून किन्ने दो तिन साल होई गेदे मिगी उद्धरा आए दे स्कूल तू अज्ज तां मिगी माडल माडल नेईं पता होग मीं पता कि कि इन्नी डैवलमेंट नेईं होई दी कि उद्धर डोगरी बोल्ली पाह्न ते इसी इसी थोह्ड़ा ध्यान देना चाहिदा इस सिस्टम उप्पर ते इसी थोह्ड़ा खत्म करना चाहिदा कि इसी स्कूल बिच्च अगर बच्चा स्कूल नेईं बोलगा तां उन्नै कुद्धर बोलना घर घर बोलना बी जरूरी ऐ होर बाह्र बोलना बी जरूरी ऐ ते उ'आं स्कूल बोलना बी डोगरी बड़ा ज्यादा जरूरी ऐ जेह्ड़ी साढ़ी लैंग्विज ऐ असें इसी ज्यादा तू ज्यादा प्रमोट करना चाहिदा अवा अस थोड़ी हारी बी प्रमोट नेईं करदे साढ़े दोस्त होई गे मेरे अपने मेरे अपने दोस्त होई गे इत्थै कालज पढ़दे उ'नेंगी थोड़ी हारी बी डोगरी नेईं औंदी ओह् बस इ'यां दिक्खियै जिसलै उ'नेंगी